बिहार रजनीक नागरिक राजनीतिक प्रक्रिया जेना मतदान आ प्रचारमे कोना भाग लैत अछि इएह अखन एगो प्रश्न यऽ एहि प्रश्नमऽ हमर कहब यऽ कि बिहारक जे राज नागरिक छथि हमसभ जे छी ओ आब सार्वनीतिक प्रक्रियामे आओर मतदानक प्रक्रियामे भाग लैत छी विभिन्न तरीकासँ केओ जे छै से नाटकक माध्यमसँ कियो जे छै से अपनेकऽ ड्रामा केओ जे छै से नृत्यके माध्यमसँ तऽ केओ जे छै से अपनेकऽ श्लोकोक्तिके माध्यमसँ विभिन्न प्रकारकऽ माध्यमसँ मतदान प्रक्रिया आसान आ रुचिकर बनाबयकऽ वास्ते हमसभ प्रयास करैत छी ओहिमे हमरासभ अपन अपन भागीदारी सेहो निभाबैत छी किनको नहि किनको सङ्गे कोनो नहि कोनो राजनीतिक दलके सङ्गे लगभग सभ परिवार कोनो नहि कोनो रूपसँ जुड़ल रहैत छी केओ किनको मदद करै छथिन केओ किनको मदद करैत छथिन गीतके माध्यमसे संगीतके माध्यमसे नृत्यके माध्यमसे नाटक ड्रामा आदिके माध्यमसे हमसभ अपन जे छै से राजनीतिक जे प्रक्रिया यऽ हमर ओहिमऽ हमहुँ सभ अपन भाग लैत छी आ मतदानके घड़ी तऽ बुझिऔ जे हमसभ एकदम अति उत्साहित भऽ जाइ छी सभलोग हमसभ सोचैत छी केओ अपन वोट छोड़िऔ नहि सभकेओ अपन भोट गिराउ एहि वास्ते हमसभ लोगकऽ सेहो जे छै से प्रचार प्रसार करैत छी जे सभकेओ अपन वोट निश्चित रूपसँ गिराउ आओर वोट गिरेक गिरेबाकऽ बाद हमर जे छै से अपन मताधिकारकऽ प्रयोगकऽ लोग जे छै से अपन जरूरतके भी अपन दलके माध्यमसँ पूरा करयकऽ प्रयास करैत छथिन आ सभक जे छै से भागीदारी ओहिमऽ होयत छै आ हेबाको चाही सभके हेबाक चाही